नव फरवरी उणिवीह सौ असी एकवीह मई उणिवीह सौ पंजहठि ॾह अगस्ट उणिवीह सौ एकानवे अठावीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ ॿियासी सतावीह अप्रैल उणिवीह सौ नवे